हा मां त जेॾी महिल नई डिज़ाइन ठाहींदी आहियां त सभिनी सां पहिरीं त आउटलाइन ठाहींदी आहियां आउटलाइन ठाहे जॾहिं मन खे तसली थींदी आहे कि हाणे त हीउ ठीकु आहे हिन में मां कुझु बि ठाहे थी सघां पोइ अखियूं नक या कुझु बि जेवर पायणु उहो ठाहींदी आहियां धीरे धीरे रंगंदी वेंदी आहियां इहो मुंहिंजे हाणे इन में ॾाढी सुठे प्रैक्टिस बि थी वई आहे कॾहिं बि मां कॾी यूट्यूब में ॾिसी ड्राइंग जे बारे में पढंदी रहंदी आहियां ऐं और ॾिसंदी आहियां कि कीअं था ठाहे ईअं करां ॾिसण सां सिखिजे थो ऐं असां जेतिरा बि वॾा थींदासीं अगरि जंहिं ॻाल्हि में आसांजो इंट्र्स्ट आहे त उन ॻाल्हि खे खोज करे अॻियां वधण जी कोशिश बि कंदा आहियूं ऐं नए ज़माने जे हिसाब सां बि अॼु कल्ह छा पियो हले ॾिसी ठाहींदा बि आहियूं मां ड्राइंग ठाहिण जे लाइ हर तरह पंहिंजो वक़्ति ज़रूरु सॼे ॾींहं में कढी वठंदी आहियां कि थोरो कुझु ठाहियां या कुझु नओं ॾिसंदी आहियां या फ्रूट जो ठेलो ॾिसंदी आहियां कि हीअं ठहियल आहे हीअं फ्रूट रखियल आहिनि त मां अची घर में ठाहींदी आहियां या जेको स्टेज या जेको बि शइ मूंखे वणंदी आहे या सीनरी बि ॾिसी मां पहिरीं अची हुन खे ड्रॉ कंदी आहियां किनारा ठाहींदी आहियां पोइ हुन खे फाइनल टच ॾींदी आहियां ऐं इन करे मां ॾाढी हिन ॻाल्हि खे ॾाढे इंट्रस्ट सां कंदी आहियां